پندرہ ہزار سات سو اکیس سولہ ہزار سات سو بتیس پچیس ہزار سات سو پینتیس تیس ہزار سات سو بیالیس چالیس ہزار سات سو اکاسی